जी मैं डॉक्टर रचना बात कर रही हूँ आप की कितने दिनों से तबियत ख़राब है कितने दिनों से है आप की तबियत ख़राब पाँच दिन हो गए आप सर्दी बुख़ार क्या हो रहा है टेंशन हो रही आप को किस चीज़ की टेंशन हो रही आप ज़्यादा टेंशन ले रहे इस वजह से आप को बुख़ार आ रहा है आप की कोई दवाइयाँ चल रही हैं आप को शुगर बी पी ऐसी अन्य कोई समस्या है और

जी आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए न्यू मार्केट रौशनपुरा चौराहे के पास डॉक्टर रचना क्लीनिक कर के है आप वहाँ आ जाइए और आप को पाँच दिन से जो बुख़ार आ रहा है उसके लिए हमें अन्य चेकअप भी करवाना पड़ेगा तो आप एक बार आ जाएंगे तो मैं आप को बता दूँगी कि आप को जैसे पीलिया उसका भी चेकअप हो सकता है मलेरिया जैसे अब आप भी सब जानते हैं कि ऐसी काफ़ी चीज़े होती है तो अब आप को अभी भी काफ़ी खांसी आ रही है जी मेरी फ़ीस है वैसे तो पाँच सौ रुपये लेकिन अब वो आप के सेहत पर निर्भर करता है कि आप को कैसी समस्या है दवाइयाँ कितनी क्या लग रही है तो उस हिसाब से हम आप को फ़ीस बताएंगे बाक़ी चेकअप जो होता है उसका चार्ज पाँच सौ रुपये ही है और बाक़ी में जो भी फ़ीज़ होगी आप को बता दी जाएगी ये हाँ आप को ले के आना पड़ेगा वो भी मैं देखूँगी उस हिसाब से मुझे आप को दवाइयाँ देनी पड़ेगी और मेरा जो क्लीनिक है उसका समय है पाँच से सात बजे तो आप उसी वक़्त पे आइएगा ठीक है वो वहाँ आप आ जाइएगा तो वहाँ पर आप को लाइन मतलब जो एक रहता है सिरीज़ वाइज़ आते हैं लोग तो उस हिसाब से उसी माध्यम से आप भी बैठ के फिर आप का नंबर आएगा तो आप को चेकअप हो जाएगा आप का